हाँ सर हमारे घर में प्रोग्राम था बर्थडे का हम लोग बर्डे मना रहे थे तो उसके लिए ना हमें मावा का और जलेबी का आर्डर देना था

हाँ साठ लोगों का

हम्म हम्म

हम्म हम्म तो आप रसगुल्ले बता दीजिए

हम्म हम्म

नहीं सर मैं किसी को भेज दूँगी तो वह दे जाएगा वही ले जाएगा हाँ जी सर जी सर बिल्कुल हाँ सर मैं अभी कर देती हूँ थोड़ा सा जी सर ओके